गायन प्रस्तुतिके लेल हम फोनक एपसभसँ रिकॉर्डिंग करैत छी फोनक एप आओर रिकॉर्डिंग सेन्टरसभसँ फोनके रिकॉर्डवला से भी एकटा एप आबय छलय जाहिमऽ अहाँ जे सङ्गीत चाहबय ओकर धुन बाजत आओर अहाँके सिर्फ गेनाइ छलय ओहिमे तबला ढोलक हारमोनियम गिटार जे भी छै सभ ओहिमे अपने बाजत बस अहाँकऽ गेनाइए तऽ ओहिसँ हम भी रिकॉर्ड करैत छी आओर हम यूट्यूब स्पॉटीफाई गुगल गुगल असिस्टेंटसभसँ तैयारी करैत छी आओर एगो शिक्षक शिक्षक छलखिन शिक्षक मतलब हमरा सङ्गीतमे ओतय खास रुचि तऽ नहिए लेकिन रुचिए आओर रुचि यऽ जे हमहुँ कनि गाबि सकु तऽ हुनकासँ क्लास भी लेने छलहुँ किछु दिन इस्कूलेमऽ बेसी नहि तऽ हम इएहसभसँ तैयारी करैत छी